गाँवघरमे बिजनेस करै खातिर बहुत सारा समस्या आबै छै जे जाहिमेकि बाहरसे समान लाबै पड़ै छै दूर दूरसे समान लाके तब एकट्ठा करिके तब बिजनेस करै छै जाहिमेकि रुपा खातिर बेगूसराय मार्केट जाइ पड़ै छै बैँकसे निकालै छै तब आबै छै तब ओना कोइ समाने लै छै तऽ फेर बेगूसराय जाइ पड़ै छै गाममे गाममे मिलै नहि छिकै तऽ गामसे थोड़ा दूरी पड़ै छै ईसब दिक्कत आबै छै बहुत सारा दिक्कत आबै छै जइसेकि जमीन वगैरह भै गेलै लोकोकेँ समस्या एकटा सभकेँ दिक्कत आबै छै लोककेँ मिलिके एकसाथ एकट्ठा करिके अथी करै पड़ै छिकै जे हँ बिजनेस करबै तोँ सभ साथ दिहो एहिमे सभ सहमति होइ छिकै तब जाके करै छै बिजनेस तऽ ओकराले जाइ पड़ै छै बेगूसराय बेगूसरायसे समान लाबै छै तब जाके करै छै ईसब दिक्कत आबै छै तऽ फेर जाके जइसेकि भै गेलै छोटा मोटा बिजनेस भै गेलै जइसे पानीपूड़ी भै गेलै इहोसब एक बिजनेस हिकै जेकि ने कि पानीपूड़ी लाबैले जाइ पड़ै छिकै बेगूसराय बेगूसरायसे आबै छै घरमे छानै छै तब जाइके कहीँ जाइके दूर जाइके बेचै छिकै शहरमे जाइके इहो एक बिजनेस भै गेलै जे जेनाकि भै गेलै कपड़ाके दोकान कपड़ोके दोकानमे ओहि खातिर कपड़ा जाके दूर दूरसे लाबै पड़ै छिकै आओर तब जाके बेचै छिकै बेगूसराय कोइ भी चीज खातिर लैके जा पड़ै छै बेगूसराय तब जाके नानिके तब गाममे जाइ छै बेचै छिकै आओर भै गेलै कपड़ाके दोकान भै गेलै जइसेकि ओ राशनके दोकान बिजनेस भै गेलै राशनोके बिजनेस करथिन तऽ सारा समान मने मेटेरिअल तऽ बेगुसरायेसे लेतै या बाहरसे लेतै या दूर दूरसे कहीँसे लैके तब ने गाम जाके बेचतै ईसब हो जाइ छै ककरो कठिनाइ हो जाइ छै लेकिन जब चालू हो जाइ छै तऽ धीरे धीरे आदमीके दिक्कत होइ छिकै ओकरबाद तऽ ठीक होइ जाइ छै जब आदत होइ जाइ छै तब

आओर भी बहुत सारा छै जइसेकि भै गेलै दोकान अगर छोटासा बिजनेस करि लेबै तऽ ओहिसे बहुत बड़ा अथी होइ सकै छै ग्रोथ होइ सकै छै ओहिसे बहुत बड़ा पूँजी आ सकै छै